हॅलो म्युजीक इन्स्टिट्यूट न्ही म्युजीक इन्स्टिट्यूट हय म्हाज्या भुरग्याक म्युजीकाक घालपाक जाय आशिल्लें

तबलां म्हज्या भुरग्याक खूब इंट्रेस्ट आसा तुमची फी बी कितलीं

आनीक तुमचें ड्युरेशन कितलें ओके म्हाका टायम जरा एडजस्ट करूंक मेळटोलो कित्याक दुसरो टायम म्हाका टायम सांजचो सात तें आठ जाय तुमची हय दिलें जाल्यार पळयतां पूण तुमची फीचें स्ट्रक्चर आसा पलय पांच हजार एक आसा म्हळ्यार म्हाका इल्ली खूब दिसता कितें तातूंक तुमचें हें बी आसा फी कमी करपाक जातली तुमच्यांनी ओके ब बरें आसा जाल्यार तुमी म्हाज्या भुरग्यांचें नांव र रजिस्टर करात पूण कमी म्हळ्यार कितली टेन पर्संट डिस्कावन्टाचेर ओके जाता